कारेन्तआथ' दासान्दि मोजाङानो थायो नाथाय दस्रा सम अखा हायोब्ला हाब थानोनो नागिरथारा एखम्बा एखम्बाथ' सानथाम गाहाम थायो मबाइल सार्ज गैया मा गैया गारिफ्राबो सार्जा बिदि जाजोबो आरो दाथ' गारिफ्राथ' कारेन्तजोंसो जाजोबो ना आरो एखम्बा गरमद्राय जायोब्लाबो कारेन्त मोना फांखा सालायनो दुगैनो बिदिनो बायदिसिना बाहायनो एखम्बा कलेजनि खामानि थायो मबाइलफ्रा मबाइलफोरजों हरनांगौ मानांगौ जायो कारेन्त गैया सार्ज गैया हरनो हाया बिराद प्रब्लेम जायो आरो गोजां बोथोरफ्रावसो कारेन्तफ्रानो मोजां थायो बे समावथ' नाङानो फांखा नाङा मा नाङा बे समावसो बिराद कारेन्तासो अहल बहल थालाबायो दैज्लां समाव कारेन्तखौनो मोना एखम्बा एखम्बा मोनाफोराव कारेन्तानो थाया हरफा गाहाम कारेन्त गैयि जानोसै मोनायाव उन्दुनो हाया मानो हाया दुगैलाबायनांनाय जानोसै बिदियावनो खोब बखिला बायनाय मानाय जानोसै आरो कारेन्त गैयिनि लेखा फरायनो मानो जाल्ला जानोसै लेन्थनफोरबो गैला दानि जुगाव सार्ज लाइतफोरबो कारेन्त गैयाबा बोरै सार्ज जानो सलारफोरखौबो बायनो हानो नागिरा बिराद प्रब्लेम जायो गोदोनि दिनफ्रावथ' केरासिनजों सोलिनाय कारेन्त गैबाङै बेफोरखौथ' बाद होदो दाथ' कारेन्तजों सोलिबाय थाग्रा कारेन्त नङाबानो थानो उसुबिदा जायो बिरादनो प्रब्लेम जायो दिनावहाय कारेन्त गैयाबा सानसे गैयाबानो मबाइल सार्ज गैयिनि उरां फारां जानोसै जारल्ला जाथारो कारेन्त गैयाबानो बबेबा थांनो थथ' सार्ज होनो कारेन्त गैयि जानोसै थांनो हाया कलेजफोर थानांगौ मबाइल सार्ज गैया नत्स लाबोनांगौ खेबनानै लाबोनाय बिदिफोराव बिराद प्रब्लेम जायो आरो दाथ' कारेन्तजोंसो सोलिजोबो ना बांसिन मोब्लिबजों मोब्लिब नङाबानो जिउआनो जाया बादि जायो आरो